परिवारक भोगौलिक स्थिति हमर बहुत खराब यए हम यानि बम्बइमे रहै छी दू पैसाके बारह घंटा चौदह घंटा ड्यूटी कए कऽ भेजै छियै तखन परिवारके अपन मेंटिनेंस यानि होइ छै तऽ परिवारक स्थितिमे तऽ एखन उएह रहै छै तऽ की कही हम एहिसब चीजके बारेमे अपन स्थिति जे छै लोक अपने बूझैत छै आ जहाँ तक विकासके छै देखै छियनि बहुत आदमी पोखरि खुनाए लै छथि एखन नया डेटमे मच्छीके यानि उपयोग करै छथिन बहुत देखै छियनि मखानके सेहो यानिकि आइ काल्हि बहुत जागरूकता देखै छियनि जे मखान पाललथि किओ मुर्गीके फर्म केलथि किओ मुर्गाके केलथि किओ मच्छीके केलथि सब अपन अपन एहि चीज लए कऽ एखन बहुत नीक जगहपर बहुत नीक स्थितिपर मे देखै छियै तऽ मिथिलाके एक उच्च स्थानपर मे यए आ बनबैके आओर कोशिशो कए रहल छियै आ देखियौ एहि चीजके बारेमे तऽ की कही तखन अपना जे छियै बेटा बेटीके फर्क लोक बूझय लगैत छै बेटी तऽ अहाँके सभसँ सौभाग्यवती होइ छै जाहि घरमे नारी जाइ छै कहै छै जे हमर ई बेटा नहि छी हमर ई बेटी छी दोसरके बेटीकेँ बेटी मानि लेल जाइ छै किआ ओ तीन घरकेँ डेबि कऽ आबै छै ओकरा लिए तीन तीन टा माय बाप रहै छै ओ अपना भाय बंधु सभकेँ देखैत तखन ओ दोसर घरमे अंजान घरमे जाए कऽ ओ सभके एक समानके तरह देखय लगै छै ई हमर माय भेल ई हमर बाप भेल ई हमर घरवला भेल ई हमर ससुर भेल मतलब हर तरहसँ यानि की ओ एक समानमे यानिकि तुरन्त अपनाए लैत छै तऽ ई जे मायके आ ई पुतहुके बेटाके बेटीके लोक छिट पुट जे करै छै एहिसभ चीजसँ की होइ छै नहि ई करबाक चाही जएह ओहि घरके बेटी छियै उएह अपन बेटी छियै एहि चीजकेँ हम अहाँ बनेबै हम अहाँ यानिकि निभेबै तऽ बढ़िआँ छै हमरो बेटी ककरो घर जाइ छै ओहो एनाही पुतहु बनेतै